हेलो हाँ

कोन किताब खोजय छियै से बोलबइ ने आँइ यहाँ उपलब्ध छै यहाँ किताब

रुपैआ लाइब्रेरिये छिकइ ओइमे रुपैयाके कोनो बाते नहि होइ छै अयबइ अपना पढ़ि कए जेबइ हाँ से हाँ रुपैआके ओइपर सेटिंग चार्ज नहि लगइ छै किछु किताब पढ़य खातिर लए ठीक नहि घरपर कइसे ने आनि सकइ छियै वहाँसँ बिद्यार्थी आबति जाइत रहय छै ने बहुत तऽ दू घण्टा बैठिके ओइजाँ पढ़ि सकय छिही ओकरासँ जादे तऽ नहि होतय घरपर नहि जेनाइ होतय अपना कॉलेजेमे जे छै रहिके अपने दू घण्टा पढ़िके ओना निकालि सकइ छियै कोनो भी किताब ओतहि विद्यार्थीके लएके ग्रेजुएशन तकके अइजाँ सुविधा छै

मैथ भी पढ़ि सकइ छियै आँइ चार्ज आर निःशुल्क छै ओइमे ओइमे निःशुल्क चार्ज छै अपना आयके हिसाब बनाइके अपना देखिके अपना जाइके छै दू घण्टा अपना पढ़ि सकइ छियै ओइमे कोइ भी विषय आँय

ठीक चाहबइ तऽ अपना कल्हेसँ शुरु कए दियौ

एडमिशन चार्ज पचास रुपैआ लगतइ हाँ महँगा कहाँ छौ पचास रुपैआ कोइ चीज छिकइ गरीब है तऽ राशन कार्ड है पप्पा जीके नाम से राशन कार्ड यहाँ अपना एक फोटो ले के आइयेगा तो निशुल्के हो जाएगा होइ जइतइ तऽ ओहेनपर केते नाम छिकइ जोगार ओहन रहइके चाही